हेलो हाँ जी मैं राजेंद्र ही बात कर रहा हूँ हाँ भैया आप स्विगी से हैं हाँ हाँ हाँ मेरा ही आदेश था पनीर कुलचा और हाँ कोल्ड कोफी जी भैया हाँ भैया मेरा पता दस नंबर ही हैं दस नंबर जी दस नंबर में हाँ नालंदा पब्लिक स्कूल के पास वहाँ पे बेटक आर्ट हाऊज जो मकान हैं उसके दूसरे मंजिल पर हूँ मैं भैया हाँ हाँ हाँ हाँ दस बटा तीन मकान नंबर हैं जी भैया हाँ आप दस नंबर चौराहे से थोड़ा सा आगे आके सीधे हाथ की ओर आ जाईए और वहाँ से आप जब आयेंगे तो आगे आके पहली गली छोड़ करके दूसरे गली छोड़ करके तीसरी गली में आईएगा हाँ जी भैया उल्टे हाथ पे तीसरी गली में आएगा तो आपको तीसरी दूसरे नंबर का मकान मिलेगा भैया उसी उसी मकान में मैं मकान नंबर मकान नंबर दस बटा तीन हाँ हाँ दूसरी मंजील पे ही हूँ भैया मैं हाँ भैया थोड़ा जल्दी आ जाइएगा क्योंकि मैंने काफ़ी समय से आदेश दिया था भैया जी जी हाँ भैया हाँ मैं भुगतान ही कर दूंगा भैया आप आ जाइए